हा मूंखे नल जो पाणी मिलंदो आहे नल जो पाणी मिले त तमामु सुठो आहे छो त हू धरती मां अचे थो त असांखे साफ़ु पाणी मिले थो पाणी बि साफ़ु आहे को बि पाणी में गंदु न आहे पर त बि असां थोरो पाणी खे गरमु कंदा आहियूं